हमरा आरके होस्पिटल बहुत दूर छलै बहुत दूर छै हस्पिटल होस्पिटल बहुत दूर छै इहए लए नहि जा पाबैत छियै होस्पिटल आ गाँवमे गाँवमे डाक्टर आर छै तऽ ओहो सब बहुत्ते अथी दूर दूर पर छै इहए लए तनी नहि हो पाबैत छै हमरा आरके करोना कालमे बहुते भेल छलै तऽ कहुँ केओ जा नहि पाबैत छलै तऽ इहए लए डाक्टर आरके अभाव छलै तऽ किछु नहि हो पाबैत छलै केओ कहुँ जेबो करै छलै तऽ हुएँ आरपर ओकरा रोइ कि आरके रखि लै छलै अथी रोकि लैक छलै रोकि लै छलै रोकि लै छलै ओकरा करोना आरमे बहुते अथी बहुते मरि आर गेल छलै तऽ एम्बुलेन्स अथी एम्बुलेन्स आर छलै तऽ आ नहि पाबैत छलै एम्बुलेन्स डाक्टर आरके बहुते अथी छलै डाक्टर आर बहुते डाक्टर आरके होस्पिटल आर बहुते दूर छै होस्पिटल हमरा आर हीयाँ बहुत दूर छै तऽ केओ जा नहि पाबैत छै नहि जा पाबैत छै होस्पिटल आर होस्पिटलो आर छै तऽ ओहो आर बहुत्ते माँगै आर छै पाइ आर तऽ केओ नहि दे पाबैत छै अकाल छै होस्पिटल हमरा आरके गाँवमे बहुत दूर दूरपर होस्पिटल छै तनी हो पाबैत छै तऽ इहए लए नहि हो पाबैत छै दूर दूर पर होस्पिटल हइ नहि जा पाबैत छियै गाड़ी गाड़ी आरसे जा आबेमे बहुते दिक्कत होइ हइ दिक्कत होइ छै हमरा एन्नेकऽ होस्पिटल बहुत दूर छै बहुत दूर छै होस्पिटल बहुत दूर छै होस्पिटल डाक्टरो आरके बोलबैत छियै तऽ आर बहुत्ते पाइ माँगे लागैत छै तऽ फेर ओहएमे बहुते पाइ आर माँगे लागैत छै पाइ माँगे लागैत छै होस्पिटल बहुते दूर दूर पर छै तऽ जाए आबे हमरा आरके बहुते कष्ट लागैत छै तऽ नहि आ पाबै हए एम्बुलेन्स आर ढङ्ग आरसे ढङ्ग आर से नहि आबैत छै इहएमे नहि यहाँ पर अबैत छै ढङ्ग से नहि इहाँपर आबैत हइ ढङ्ग नहि छै आब आब अबैत छै नहि ढङ्ग से आब अबैत छै तऽ फेर हमरा आरके बहुत्ते अथी आर बुझाइत छै लोकल डाक्टरके फोन करैत छियै तऽ आर आबैत छै तऽ आर लेट लगा दै छै आबेमे लेट लगा दै छै आबेमे होस्पिटल तऽ हमरा एन्ने बहुत दूर दूर पर छै बहुत दूर दूर पर छै तऽ दिक्कत होइ लागैत छै जाइ आरमे दिक्कत होइ दिक्कत लागि जाइत छै जाइ आर जाइ आरमे दिक्कत लागे लागैत छै तऽ दिक्कत लागे लागैत छै जाइ आरमे तऽ बहुते अथी होइत छै फेर थोड़े देर लागैत छै दिक्कत होइ लागै छै तऽ एम्बुलेन्स एम्बुलेन्स ठीक समय पर आ नहि पाबैत छै होस्पिटल जाइओमे बहुत दिक्कत हुए लागैत छै तऽ फेर एम्बुलेन्सके जले फोन करबै एम्बुलेन्सके जाले फोन करैत छियै तऽ ताले नहि आ पाबे हइ सड़के नहि ठीक छै आ होस्पिटलो तऽ हमरा एन्ने बहुत दूर दूर पर छै तऽ जाइमे बहुत्ते दिक्कत होइ लागैत छै तऽ इहए लए तऽ लोकल डाक्टरके फोन करैत छियै तऽ ओहो समयपर नहि आकऽ नहि आबै हइ तऽ दिक्कत हो जाइत छै होस्पिटलके अभाव छै हीयाँपर तनी मनी अभाव छै होस होस्पिटल छल रहतै रहए तऽ ओतेक दूर हमराआरके नहि जाइके पड़ैत छै नहि जाइके पड़तै रए छल होस्पिटले नहि छै तऽ बहुत दूर दूर दूर जाइ जाइके पड़ैत छै इहए लए जाइके पड़ि जाइत छै